یس اسپیکنگ بول رہا ہوں میں بتائیے کیا بات ہے یس یو کین اسپیک بٹ سر اردو میں بات کیجیے میں انگلش زیادہ نہیں سمجھتا ہوں سر مجھے اردو آتی ہے عربی نہیں انگلش نہیں آتی جی بولیے مجھے سر آپ کی کمپنی میں مجھے آپ کی کمپنی میں سر نوکری چاہیے تو میں میں نے گریجویشن کر لیا ہے اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیسٹی سے مجھے ایز اے اردو اکسپرٹ کے طور پہ جاب کرنا ہے آپ کے یہاں تو سر کیا کیا نام ہے آپ کے یہاں جاب اویلیبل ہو تو مجھے بتائیے جی بتائیے جی جی جی جی میں سر میں امیٹھی کا رہنے والا ہوں انیس سو اٹھاسی میں میری پیدائش ہے اور میں نے دو ہزار بارہ میں میں نے گریجویشن کیا ہے اور اس کے میں نے ٹیچنگ اردو ٹیچنگ بھی کی ہے کم سے کم دو سال میں نے پڑھایا بھی ہے اس کے ساتھ میں تھوڑا بزنس کرنے کا بھی تجربہ ہے میرے یہاں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے تو اور میں نے اردو امریکن کو بھی پڑھایا ہے اور امریکن اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے اردو سکھائی ہے تو تھوڑی موڑی سر انگلش بھی آتی ہے تو اس طرح میں اگر آپ چاہیں تو مجھے رکھ سکتے ہیں ایز اے اردو اکسپرٹ کے طور پہ تو میرے فادر جو ہے وہ کسان ہیں اور میں ایک کسان کا بیٹا ہوں اور تھوڑی موڑی عربی بھی جانتا ہوں پرشین بھی جانتا ہوں فارسی زبان یہ دونوں زبانیں کیونکہ اردو میں بہت یہ دونوں یہ عربی اردو کا سمجھ لیجیے کہ معجون ہے مرکب ہے تو میرے حساب سے اگر آپ ہم کو اپنے یہاں اردو کے اکسپرٹ کے طور پہ رکھیں گے ماہر کے طور پہ تو میں ایک اچھا کام کروں گا

میں نوازش نوازش آپ کی مہربانی